हॅलो हाँ हाँ बताइए क्या है हाँ हाँ आप को चाहिए क्या आप तो मोमो खाने चाहते तो हमारी दुकान पर आ जाइए खाने के लिए घर पर आप को बनाना नहीं पड़ेगा हम तो रेसिपी रेसिपी तो हम है ना बताते नहीं ना किसी को वो तो प्रोफेसनल रखे शिप रखे हैं वो बनाते हैं हम तो नहीं बनाते ना हमारी सेप बनाते हैं उनको पता होगा हमारी सेप नहीं नहीं हमारे सेफ ना वो बताती नहीं है अपनी रेसिपी आप इन से थोड़ा बात करेंगे तो अच्छा होगा हम पहले हमारी रखे गोभी वग़ैरह यें सब भेजिटेबुल कट करने के लिए रखे हैं मसाले हैं रखे हैं ख़ुद बनाते हैं मसाले बाहर से ले लेते नहीं है एक होता है ना हाथों मे जादू हमारी सेफ बहुत अच्छा खाना बनाती है इस लिए यानी आप बना नहीं पाते आप की जब मन करेगा खाने के लिए आप आ जाइए इधर खा लेने ख़ुद उनको उन कौन से ओहो इस में तो हम एक होता है ना क्या टमाटर डालते है रेड चिली ज़्यादा आदमी डालते है और इस में काला मिर्च काला मिर्च डालते हैं बस सारी ये चीज़ें हैं हम जो बता नहीं पाएंगे आप उतना अच्छा बनाती हो आप इन से थोड़ा बात करेंगे तो अच्छा होगा आप एक काम आप एक काम कीजिए आज शाम को आ जाइए मैं आप को रेसिपी आप खाएंगे इधर आप मेरी सेफ से भी बात करा दूँगी वो कैसे बनाते हैं आप देखेंगे आप के घर में बना लेना हाँ हाँ हाँ